جی ایسے ٹور گائیڈس كوئی اور نہیں ہمارے خود كے سینئرس ہیں وہ ہمارے بھائی لوگ ہیں جن كا نام انسب بھائی اُمم بھائی ہیں وہ لوگ اُن لوگوں كا كام ہوتا ہے كہ ہماری یونیورسٹی میں جو باہر سے ابروڈ سے جو لوگ آتے ہیں اے ایم یو كا دورہ كرنے كے لیے آتے ہیں تو وہ ایز آ ٹور گائیڈس كے طور پر اُن كو پوری اے ایم یو كا دورہ كرواتے ہیں اُن كو ہر طریقے كی ہر طریقے كی زبانیں آتی ہیں جیسےكہ ہندی انگلش اُردو اور اور بھی كئی ساری زبانیں آتی ہیں جن میں وہ جن میں وہ اُن كو سمجھاتے ہیں وہ جو جو لوگ باہر سے دورہ كرنے آتے ہیں وہ اُن كو اے ایم یو كی ہر چیز دكھاتے ہیں اُن ہر چیز كے بارے میں بتاتے ہیں كہ كس طرح یہ اے ایم یو قائم ہوئی كس كس نے قائم كری وہ اُنہی كی لینگویج میں اُن كو سمجھاتے ہیں